उत्तर प्रदेश में विशेष रूप सां वंचित समुहनि जे लाइ सामाजिक ऐं आर्थिक सशक्तिकरण वधाइण जे लाइ कला ऐं शिल्प जी इलाही भुमिका आहे जीअं उहो क कला कला और शिल्प जो जीअं माण्हू हूंदा आहिनि उहो प्रदर्शनीअ हूंदा आहिनि उहो पंहिंजी प्रदर्शनी लॻाईंदा आहिनि उन जी असां हीअंर टिकिट रखंदा आहियूं उन में माण्हू ईंदा आहिनि ॾिसण जे लाइ उन में सौ माण्हू अचनि था ॿ सौ माण्हू अचनि था पंज सौ माण्हू अचनि था त हुन जी असां टिकिट लॻाईंदा आहियूं वरी उहो टिकिटनि सां उहो जेतिरा बि पैसा असांखे ईंदा आहिनि जेतिरा बि असांखे माण्हू उन्हनि जा हुननि में लटा ॾेई वेंदा आहिनि सामान जी उन में माण्हू उन में पैसा ॾेई वेंदा आहिनि टिकिटनि में वरी असां ईअं उन में बेनर्स लॻाईंदा आहियूं की असां इहे वंचित समूह खे हीअं वधाइण जे लाइ उन जो वाधारो करण जे लाइ असां इहे प्रोग्राम कयूं था त हुन में माण्हू पंहिंजा ॿियां बि

ॾेई वेंदा आहिनि पंहिंजा लटा ॾेई वेंदा आहिनि कोई कोई हीअं एक्स्ट्रा पैसा ॾेई वेंदो आहे त उहो असां सां वंचित समूहनि जे लाइ हुननि खे ॾींदा आहियूं हुननि जे वाधारे जे लाइ रखी रखंदा आहियूं हुन खे